नळाचें उदक मेट्टा काय नळाचें उदक मेळ्ळें जाल्यार तुमचें जिवीत कशें वेगळें आसतलें वा कशें आसतलें उदक निवड आसा काय